जीअं की उमिरि सार गोॾनि में मूंखे जाम सूर हुओ ॾाढी तक्लीफ़ हुई हली चली बि न पेई सघां डॉक्टर वटि वियमि त डॉक्टर चयईं भई हिनजो कुझु बि कुझु न थींदो ऑपरेशन ई कराइणो पवंदो पोइ वरी मां ॾकां पेई जाम पोइ घरि आयमि त पोइ मुंहिंजे घोट चयईं त भई तूं ॾकु न ऑपरेशन कराए वठ पोइ मां ऑपरेशन कराइण वियमि ऑपरेशन थी वियो हाणे मूंखे जाम फ़ाइदो आहे इहो ई मुंहिंजी ज़िंदगीअ जो वॾे में वॾो फ़ैसिलो आहे